औ औ औ

औ औ दायो बैसागुआ फैबायथ' जोङो इदिनो माखासे मेम्बारफोरखौ लानानै बोरै खालामब्ला मोजां जागोन आरो सानबेसे लागोन आरो बिदिनो जोङो रांखान्थिनि थाखाय बोरै बोरै खालामब्ला मोजां जागोन बेखौ सावरायनोसै लोगोसे गामिनि कय एकजन मुरब्बिफोरखौ लानानै कमिटिखौ दानोसै आरो बैसागुखौथ' जोङो साननै साननैआनो गोबां जायो जों बाव साननैनि हाबाफारि सिगाङाव बिदिनो मोसानाय उनाव अखानायै बादायग्राफोरनो एसे एनै बान्था होनाय जों बिदि हाबाफारिखौ लानोसै जोङो गाबोन समफोरनो जों बयबो गामिनि मेम्बार लेडारफोरखौ लानानै जोङो सावरायज्लायनानै जों हाबाफारिखौ बोरै बारहरनो हायो जों बेखौ सावरायनोसै प्राइजनि औ औ औ सोफानोसै प्राइजनि बेलायाव बिदिनो जेन'बा मोसाग्रा मोसाखावरिफोरखौ आरो गेलेगिरिफोरखौ जेन'बा माब्रैब्ला गोसो गुदुं उत्सा होनो हायो जों बेखौ लानानै जों बान्थाखौ होनोसै आरो बारदै सिख्लाफोरखौ औ लानो हागोन बावबो औ रायज्लायफिनसै उनाव औ दे दे